ہمارے اوون کی یہ خوبی ہے جو مجھے سب سے زیادہ بہترین لگتی ہے اُس میں کہ اُس میں تین موڈ اویلیبل ہیں گرل کا موڈ بھی ہے اُس میں اور روسٹنگ کا موڈ بھی ہے اُس میں اور نارمل بیکنگ کا تو ہوتا ہی ہے تو یہ تین تین جو فنکشنس جو تھے میں ایک ایسے اوون ایک ایسا اوون ڈھونڈ رہا تھا جو مناسب پیسوں میں یہ تینوں فنکشنالٹیز دیتا ہو تو یہ بڑا پوزیٹو چیز ہے اِس پروڈکٹ کے بارے میں